हमारे प्रदेश में कुछ मनोरंजन गतिविधियाँ होती रहती हैं और उसमें हम लोग शामिल भी होते हैं मनोरंजन के लिए हम लोग खाली समय पर टी वी मोबाईल देखना लोक गीत है नृत्य है रंगमंच में और उसके अलावा पढ़ना वढ़ना इन सभी चीज़ों में इन्जॉय करते हैं इसमें हम खाली समय में हम लोग लूडो खेलते हैं लूडो के अलावा आप तक कई तरह की गतिविधियाँ करते रहते हैं और मोबाईल के अंदर हम पिक्चर देखना कोई कोई तरह की सिनेमा है उस चीज़ को देखना उसके अलावा मोबाईल पर सीरीअल देखना गेम खेलना और सबसे पहले इंटरनेट का काम करना यह सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और उसके बाद हम मनोरंजन के लिए खाली समय में और भी हम कई तरह की गतिविधि जैसे कि लोक गीत जो हमारे हैं राजस्थान के साथ काफी अच्छे हैं और नृत्य करना रंगमंच में हम जाते हैं जब हमारे यहाँ टाउन हाल नाम से एक बहुत बड़ा थिएटर है जहाँ हम हर तरह की चीज़ें देखते हैं पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी है जोधपुर में तीन लाइब्रेरी हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से से बनी हुई है और कई तरह की किताबें कई तरह के उसमें काफी चीज़ें हमें मैंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर हमें काफी चीज़ें सीखने को मिलती है किताबों से हमें एक बार काफी क्या मिलता है उसमें मनोरंजन मिलता है कई तरह का और कई चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती है कई चीज़ें हमें पता चलती है कि नई चीज़ें क्या है क्या नहीं है देश विदेश सब की